रोहित नांऽ दा मुड़ा ऐ में उसी फालो करना यूटयूब उप्पर उ'नें बड़ी अच्छी अच्छी विडियो बनांदा ऐ ओह् अपने बड़े अच्छे अच्छे कैमरे दस्सदा ऐ उ'नें मीं कैमरा दस्सेआ में उ'ऐ कैमरा लेआ कैमरा लैने दे बाद में ओह्दे कोला बड़ा सोह्ना सिक्खेआ में उस्सी बड़ा चलाया ऐ कैमरा शैल लग्गेआ मि ओह् कैमरा मैं बड़ा सोह्ना मि उ'नें समझाई गल्ल इ'यां इ'यां चलाना ऐ फ्ही इस्सी इ'यां करना ते इस कैमरे दी बड़ी सोह्नी क्वालटी ऐ बाकेआ में उस क्वालटी आह्ला दिक्खेआ कैमरा तां मिगी बड़ा गै शैल लग्गेआ में जेल्लै चलाया उस्सी ते ओह् बड़ी सोह्नी क्वालटी ऐ ओह्दी मिगी बड़ा गै अच्छा लग्गेआ मिं बड़ा सोह्ना लग्गेआ ओह् कैमरा मिगी बड़ा गै ओह् फोटोग्राफरी दे काबल बड़ा सोह्ना ऐ ओह्